میں نے اپنے دادا سے ٹیپو سلطان کے بارے میں سنا ہے وہ ایک عظیم رہنما اور بہادر بادشاہ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بہادری سے لڑائی لڑی میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ ٹیپو سلطان نے اپنے علاقے یعنی سلطنتِ میسور کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سی اصلاحات کیں اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا میرے علاقے کے کچھ بزرگوں کے مطابق ٹیپو سلطان نے یہاں کی زمینوں کی پیمائش اور زراعت کے نظام کو بہتر بنایا تھا اس وجہ سے وہ ہمارے علاقے کے تاریخ میں فخر کا مقام رکھتے ہیں ان کی بہادری اور قربانی آج بھی ہمیں حوصلہ دیتی ہے